सरकारान म्हाका दिसता भलायकेच्या नदरेंतल्यान जितलीं हॅल्त सॅंटरां आसात भलायकी केंद्रां आसात देखीक काणकोणांत जें आसा वा आनी खंय आसा त्या भलायकी केंद्रांत विंगड विंगड सेवा उपल्बध्द करून दिवंक जाय खास करून कांय जटील रोगां खातीर पिडां खातीर वा दुसऱ्या आमकां काणकोणांतल्यान बायर वचचें पडटा मडगांव वचचें पडटा वा बांबोळे वचचें पडटा म्हाका दिसता ह्या सी एच सींत कम्युनिटी हॅल्थ सॅंटरांनी भितर भलायके खातीर योगदान दिवंक जाय तशेंच येरादारी खातीर रस्ते रस्त्यार जीं फोंडकुलां पडल्यांत तीं भरूंक जाय शिक्षणा खातीर विंगड विंगड संदी उपल्बध्द करून दिवंक जाय भुरग्यांक जंय भुरगीं फक्त पुस्तकां भितरूच सिमीत राव नासतना भायलोय कांय गजालींतल्यान भायल्या गजालींतल्यानूय शिकतलीं म्हाका दिसता हांगा हे असले सगळे उपक्रम केले जाल्यार नगर गांव वा शार हाका बरे दीस येवं येता ह्यो गजालींचेर सरकारान मातशे लक्ष घालूंक जाय